हेलो कि यौ कि अहाँसबके एहिठाम किरकेटके चलि रहल अइ आगाँ बढ़बै कि अहाँसब जे छै इएह गाछी कलम गाछीमे खेलैते रहि जेबै कठही बैटसबसँ कहाँ देखे छी अहाँके अहाँके जे छै से जेनाकि अपने गामके लड़कासब एतेक बढ़िआँ बढ़िआँ खेला रहल छै लेकिन ओहिमे एकोगोके प्रगति देखिए नहि रहल छी अहाँ जे छै से कतहु जे छै अहाँ जिलोके स्तरपर कमसँ कम खेलैतहुँ तहन ने बुझतिए कि अहाँसबके स्थिति अइ कि दिक्कत आबि रहल अइ अहाँसबके

तऽ अहाँसब जे छै से प्रैक्टिस करैके लेल कतऽ जाइ छिए अच्छा अच्छा वएहपरमे अहाँसब जाइ छिए लेकिन ओहुना देखै छिए बिहारके तऽ बहुत स्थिति खराब छै खास कऽ कऽ किरकेटके क्षेत्रमे जे छै सेलेक्शनके चान्स बहुत कमे रहैए तैओ अहाँसब जे छै से किरकेटके ओर जा रहल छिए कैरियरके लऽ जा रहल छिए सोचिके की सोचिके अहाँसब जा रहल छिए आओर लागैए अहाँके कि एहिसबसँ किछु होइवला अइ अहाँ एहिठाम आगाँ दिन अहाँके भविष्यमे हम्म ओ अहाँसबके जे छै ई किरकेटके कोच जे छै से कतऽसँ सेसब अइ कि नहि ओतऽ देने छथि कि नहि जेनाकि दरभङ्गासँ किरकेट एसोसिएशन हेतै छोटमोट जे छै जिला स्तरके ओकर कोच अहाँसबके देने अइ कि नहि आओर आगाँ आगाँ जे छै से कतहु कतहु खेलाबैलए लऽ जाइ कि नहि कोनो मतलब जिले स्तरपर मतलब

ओ अच्छा तहन आगाँके कि सोचने छिए आगाँके मतलब अगिला अहाँसबके मैचसब कतहु हम्म हम्म

अच्छा तब रहै छै ओतुक्का जे छै कोनो ओतुक्का जे छै से कोनो तरहके छै नेता जे छै से कोनो आदमी चाहे कोनो तरहके जे अहाँसबके सपोर्टमे केओ उतरैत हैत ओसब सपोर्टमे केओ करैए कि नहि से कहू हम्म हम्म

छोड़ू हटाउ तहन जा दिऔ एत्तहि बात खतम करू कि हँ ठीक ठीक ठीक